آپ کا یہ پوچھنا کہ ایسے کون سے دوسرے مذاہب ہیں جو آپ کو متوجہ کرتے ہیں تو میری نظر میں ایک سکھ مذہب ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لیے کہ اس مذہب کے اندر کچھ خصوصیات ہیں جیسے اس کا لنگر لگانا کہ وہ دوسروں کو کھانے کھانا کھلانے پلانے میں بہت آگے رہتے ہیں سکھ مذہب جب بارہ ربیع الاول ہوتا ہے تو وہ راستے میں راہگیروں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کو پانی پلاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ صفائی کا خیال بہت زیادہ رکھتے ہیں ان کی مسجدیں گرودوار جیسے ان کے مذاہب گاہ گرودوار ہے وہ اس کی صفائی بہت اچھی طریقے سے رکھتے ہیں اور اسی طرح اس کے سماج میں جو علاقے ہیں وہ اس کی بھی بہت اچھی طرح سے صفائی رکھتے ہیں اور اسی طرح دوسروں کا مدد کرنا یہ ان کا ایک اہم طریقہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اس کا اس کی مدد کرنا یہ ساری چیزیں ہم کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے